साढ़े जम्मू च बड़ी सारी गेमां खेल्ली जंदियां न ते बड़े जादै बच्चे जेह्ड़े न ते इस्सै कम्म बिच अगेंज्ड होई चुके दे न इस्सै कम्म च क्योंकि इंदे कन्नै अस इक्क ते फिट बी रौह्ने होने ते जेह्ड़ा साढ़ा दिमाग ऐ ओह्बी संतुलन बनी रौहंदा ते बेलेंस बनी रौहंदा जेल्लै अस एह् गेमां खेल्लदे आं कुछ बी फिटनेस आह्ली एक्टीविटी करदे ते ओह्दे कन्नै साढ़ी पूरी बॉडी दी मूवमेंट होंदी ते जेह्दी बजह कन्नै सानूं अच्छा फील होंदा होर जेह्ड़ी साढ़ी हेल्थ ऐ ओह्बी ठीक रौहंदी ते साढ़ी जेह्ड़ी जम्मू च ऐ ओह् ते बड़ी जादै टीम बनी चुक्की दी ऐ बड़ी जादै स्पोटर्स च अंगेज्ड होई चुके दे पर मिगी जादै पसंद ऐ क्रिकेट तां गै में जे के सी ई गी प्रमोट करनी होन्नी जादै उं'दे गैजादै दिक्खनी होन्नी आं ते में शुरू कोला बचपन कोला क्रिकेट दिक्खना बड़ा जैदा पसंद हा बड़ा जैदा शौक हा दिक्खने दा ते साढ़े इत्थें जेह्ड़े स्टेडियम बी बनी चुके दे न ते में उत्थें बी बच्चे खेल्लन आंदे न ते इक्क होर नमां स्टेडियम बनेआ इत्थें उत्थें बी बच्चे खेल्लदे न शामीं आंदे न अपना रहाम कन्नै प्रैक्टिस बगैरा करदे न नाल उ'नें कोच बी रक्खे दे बड़े जादा गौरमेंट दे थ्रू जेह्ड़े इत्थें आंदे न कोच ते बच्चें ई ट्रेनिंग बगैरा बी दिंदे न ते कन्नै में खुद कबड्डी प्लेयर ही ते में बचपन कोला गै कबड्डी खेल्दी आई ते अलग अलग जगह पर गेई खेल्लने बास्तै ओह् रीज़नल लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा की तुस पढ़ाई दे कन्नै कन्नै गेम्स आह्ली जगह बी तुस ध्यान देना चाहिदा एह्दे कन्नै केह् होंदा की एह् एनर्जी जादै फील होंदी ते फिटनेस रौहंदी साढ़ी हेल्थ ठीक रौहंदी ते जेह्ड़ा साढ़ा मन ऐ ओह् स्टडी आह्ले पासै बी लग्गे दा रौहंदा ओह् खेल आह्ले पासै बी लग्गे दा रौहंदा ते में एह् आक्खना चाह्नीं आं की जेह्ड़े बच्चे ऐ ओह् आल रौंडर बनने आस्तै दौनों साईड दे बैलेंस बनाई चलन ते अपने कोच गी अग्गें रक्खन ते अपनी पढ़ाई गी बी अग्गें रक्खन ते जेल्लै क्रिकेट दी गल्ल कीती ऐ ते क्रिकेट बिच जे के सी ए गी प्रमोट करनी होन्नी आं ते क्रिकेट दिक्खनै च बड़ा जैदा मज़ा आंदा ऐ साढ़ी पूरी फैमिली क्रिकेट दिक्खना बड़ा जादा पसंद करदी ऐ ते जेल्लै बी क्रिकेट दा मैच होंदा ऐ ते पूरी फैमिली बैठियै लॉबी च क्रिकेट लांदी ऐ ते पूरी आनंद कन्नै दिक्खदे मैच कन्नै साढ़े उत्थें बड़े जादा पार्क बी हैन स्पेशल जेह्ड़े स्पोटर्स आस्तै बनाये गेदे न उत्थें दूरा दे बी बच्चे आंदे न जेह्ड़ा पसंद दा खेल होंदा ओह् खेल ते इ'नें ते कन्नै इत्थें प्रैक्टिस बगैरा बी करदे न जि'यां साढ़े जम्मू च इक्क ग्रीन बेल्ट पार्क ऐ ते उत्थें बच्चे आंदे न दूरा दूरा बी आंदे न उत्थें जादै इंदा पसंद दा खेल होंदा ते उस्सी खेल्लदे इत्थें प्रैक्टिस बगैरा करदे न ते उत्थुं ई इं'दी फिर सिलेक्शन बी होंदी ऐ ते ओह् अग्गें अग्गें बधदे न ते स्पोटर्स बिच बी अजकल्ल बड़ा जैदा करियर ऐ पैह्लें इन्ना करियर नेईं लभदा हा बच्चें गी पैह्लें इन्ने प्लेटफॉर्म निं हे पर अजकल्ल ते सुविधा बधी चुकी दी ऐ जेह्ड़े प्लेटफॉर्म बड़े जादै दिक्कत ही अजकल्ल ते ओह् दिक्कत रेही गै नेईं दे अजकल्ल रीज़नल लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल होंदे रौहंदे जेह्ड़े बच्चे अपने पर जेह्ड़ा उंदे च ऐ गुण दस्सने दा मौका मिलदा ऐ ते उत्थें जेह्ड़े सलेक्शन आह्ले लोग न ओह् उ'नेंगी आइयै लेई जंदे न कन्नै ओह् पैह्लें एह् चीज़ां नेईं हियां साढ़े इत्थें हून ते सब ठीक होई चुके दा हून ते इन्नी डेवेल्पमेंट होई चुकी दी ऐ जि'यां टेक्नोलॉज़ी बधा दी ऐ चीज़ां अग्गें आवा दियां ते इन्ना गै सब कुछ बधा दा ऐ होर ईजी बी ऐ बच्चें बास्तै बैसे ते ते अजकल्ल दे जेह्ड़े पेरेंट्स न ओह्बी इस चीज़ गी समझा दे न की करियर सिर्फ पढ़ाई करने कन्नै जां सि्र्फ पढ़ाई दे रिलेटेड ओह्दे बिच ई नेईं बाकी चीज़ां च बी बड़ा करियर ऐ ते जित्थें बच्चे दी मरज़ी ऐ ते उत्थें जाना बी चाहिदा मन जेह्ड़ा खेल कूद च ऐ ते उत्थें बी बड़ा शैल करी सकदे न ते ते इत्थें बी जेह्ड़ा सानूं जोगदान देना चाहिदा एह्दे स्हाब कन्नै साढ़ी हर इक्क चीज़ दा प्राफिट होंदा रौंह्दा ऐ जि'यां हून रनिंग गी लेई लैओ ते रनिंग साढ़ा सिर कोला लेइयै पैर तोड़ी जेह्ड़ी मूवमेंट ऐ ओह् होंदी ऐ बॉडी दी ते ओह्दे कन्नै बंदा फिट बी रौहंदा ते कोई बमारी बी नेईं लगदी होर सब तू बड्डी प्रॉब्लम चला दियां मोटापे बगैरा दियां कुछ बी एह्दे कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा पूरा सिस्टम ऐ ओह् खराब होंदा ते अजकल्ल दा खान पान बी ठीक नेईं रेह् दा ऐ पैह्लें दे चलो घर दियां खुराकां होंदियां हियां पर अजकल्ल ते सारे एह्दे पर डिपैंड होई चुके दे न एह्दे कन्नै जेह्डी हेल्थ प्रॉब्लमां न ओह्बी बधा दियां न इस बास्तै स्पोटर्स बड़ा जरूरी होई चुक्के दा ऐ ते जेह्ड़ी बॉडी काफी होई चुकी दी ऐ क्योंकि अजकल्ल बड़ी जादा टेक्नोलॉज़ी आई चुक्की दी जेह्दे कन्नै जेह्ड़ा कम्म ऐ ओह् बड़ा आसान होई चुक्के दा

बमारियां लग्गा दियां न ते ते जरूरी होई चुक्के दा साढ़े आस्तै ते केह् होआ कि असें कोई गेम नेईं बी खेल्लनी ते इ'यां सानूं थोह्ड़ी मती रनिंग एक्सरसाईज़ ओह्बी सब कुछ चीज़ां बिच गै आई जंदियां न एह् चीज़ां बी जरूर करनियां चाहिदियां ते